हँ हलो कहिऔ

ह्म्म ह्म्म कहिऔ हँ हँ मिथलाक आदमी छियै मिथलासँ हँ हँ अच्छा हँ पुछू की पुछबै किएक ने बतेबै एहिठिन मिथिला मिथि किआ अहाँसभ ओतय मिथलाके आदमीसभ यए की अच्छा नहि यए एतय तऽ बङ्गालमे तऽ बङ्गालेके आदमीसभ रहै छै आसपास आसपास नहि यए मिथलाक आदमी अच्छा आ हम ई मिथलामे ने मिथलाके छठि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण छै आओर ओहि ओहिमे दू दिन पहिनेसँ छठिके दू दिन पहिने नहाय खाय छै आ ओहिके बाद खरना होइ छै ओहिमे ने निराधार जे हाथ उठबै छै ने ओ निराधार व्रत करै छै भरि दिन पानि तक नहि पीबै छै ओहिके बाद जखन निराधार व्रत करै छै रातिकेँ ने ओ खरना करै छै खीर बनै छै अब दूधमे आओर चूल्हापर खीर बनै छै पूड़ी बनै छै ओ भोग लागै छै सूर्य भगवानकेँ हँ ओहिके बाद ने ओ ओ ओ खरनाक बाद सँझुका अर्घ्यमे सूर्य भगवानकेँ अर्घ्य देल जाइ छै साँझकेँ एहिके बाद फेरो ओहिके भो भोरबामे भोरोमे सूर्य उगै छथिन तऽ हुनको अर्घ्य देल जाइ छै तऽ पानिमे ठाढ़ होइ छै आओर अर्घ्य दै छै ओहिमे टिकरी पिरुकिआ अनरसा मलपूआ ईसभ बनै छै आओर अर्घ्य देल जाइ छै आओर ओहिमे फल फ्रूट सभकिछु आनि कऽ अपन देल जाइ छै इएहसभ होइ छै मिथलामे एम्हर छठि हँ हँ छठिके हँ पुछिऔ दीपावलीमे दीप दीप दीआ जलाबै छै सब भग भगवानके पूजा होइ छै रातिके ओहिमे दीप दीआ जलाए कऽ छुरछुरी फटक्का सभ फोड़ल जाइ छै सभ सभके घर जा कऽ सभकेँ गोर लगलक गला मिललक नया नया वस्त्र पहिरलक इएहसभ केलक हँ एनहिए होइ छै हँ ठीक छै राखू